ग्रामक जे तहन जे महिला के जे मशाला लाल मिर्च पाउडर पिसै लेल कोना एकत्रित होइत छै तऽ बहुत तरह जे पहिलेके जे काल रहलै जे ढेकी जे ओकरा बोलल जाइत रहलै मिथिलामे जेकरा लेल मशाला धनिआ कूट दै महिला सब मिलके या जाँता तहन बोलल तहन जाँता कहिऔ जेकरा पर सारा महिला एकत्रित होके तहन ओकरा पीसैत रहलथिन हँ दश पाँच पन्द्रह महिला मिलके अयलथिन तहन ढेकीमे जे हइ धनियाके कूट जे एक आदमी कूटैत छथिन तहन दोसरका ओकरा निकालैत छथिन तहन तऽ फेर कूटैत छथिन निकालैत छथिन एहि तरह जे तहन छै हल्दी कूट छै चाहे मशालाके होइत छै चाहे ओ धनिआ पाउडर होइत छै सब प्रकारके जे मशाला छै तहन पिसा होइत छै आओर एहि तरह जे महिला सब जे एकत्रित होइत रहलथिन हँ आ एकत्रित होके जे कोनोटा जे महिला छै से जाँतामे एकर ऊपयोग करैत छथिन कोनोटा महिला जे छै हिनका जे अथीमे ऊपयोग करैत छथिन बहुत तरहके महिला जे अलग अलग तरीका से जाँता भेलै तहन ढेकी भेलै एहिमे दू चारि महिला एकत्रित होबाक छै तऽ लेल मिर्चा भेलै पाउडर एकत्रित होकर पिसैत छथिन आओर इएह पिसै छथिन एकरे कारण मशाला पिसलथिन आओर चारि पाँच महिला एकत्रित होके एकरा पिसैत छथिन जेना धनिया भेल मर्चा भेल ढेकी भेल जाँता भेल अनेक प्रकारके जे तहन छै जे ई अपना आधुनिक कालमे जे रहलथिन हँ तऽ ओहिपर महिला लोग एकत्रित होकर ओकर ऊपयोग करैत रहलथिन हँ ओहिमे पिसैत रहलथिन हँ एहि तरहके मशाला लोग ई सब महिलाके जे छै मिथिलामे खास करके परम्परा रहलैया